हेलौ अह आङो आङो डक्टर राजेस बसुमतारी आङो गुवाहाटि इउनिभारसिटि माबानिफ्राय बुंहरदों आत्सा नोंथाङाथ' बे माबानि बिटिआर माबानि ओनसोलनि नङा होनबा आत्सा दा आं नोंथां मोननैसो कुइसन बा सोंथि सोंनो लुगैदोंमोन आरिखि अह फिननायखौ होगोन होननानै एसे मिजिं थिहरबाय आङो आत्सा बे दानि जि बिटिआर माबा बिटिआरनि एग्रिमेन्ट बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि एग्रिमेन्टआ माब्ला जादोंमोनलाय आं एसेबां गोसोआव गैलिया बेखौ खोन्थाना हरनो हागोन नामा आत्सा आत्सा आत्सा आत्सा आत्सा बिएसिमोन ना उम उम औ औ आत्सा आत्सा आत्सा उम उम औ औ औ औ औ

आत्सा आत्सा

आत्सा आत्सा आत्सा आत्सा आत्सा आत्सा आत्सा आत्सा बे सिगांनि जि नाइटिन नाइटिथ्रिनि एकर्डमोन ना बे सिक्स सिदुल माबायावदोंमोन गोग्लैदोंमोन आरो ना आत्सा आत्सा आत्सा आत्सा आत्सा दे गोजोन्नाय थाबाय नोंथां गोजोन्नाय थाबाय आत्सा आत्सा